साढ़े इत्थें अगर कोई त्योहार होन ते जादातर लोग अपनै न डोगरे जेह्डे रुट्टी खंदे उऐ बनांदे मतलव जादातर इत्थे कोई दिवाली होऐ कोई बंदा कोई जम्मै कोई मरै इत्थै साढ़ा इत्थै उऐ बनदे कोई मतलव देसी रुट्टी गै बनदी राजमांह् बनिए चोल बनिए अम्बल बनिया खमीरे बनिए जागा घ्यूर बड़े बनदे पकोड़े बनिए ते काह्ड़ा बनिआ अजकल ते लोकें बड़े शोशा पाए दा मतलव की शैल गै चीजां बनानियैं जां बड्डे बड्डे सटाल लाने अवा इयां इयां ग्रांऽ च तुस दिक्खो ते उत्थें इयैं देसी देसी रुट्टी गै बनदी साढ़ै इत्थे गै साढ़ै घरे दा गै तुस दिक्खो ते अगर कोई दिवाली दवुली होऐ ते किश केह् बनदा पुड़ियां बनदियां मटर पनीर बनी जंदा ते चोल बनिजंदे राजमाहं बनिजंदे मतलव मोंगरेआह्ला देहीं बनी जंदा कोई चटनी चुटनी बनी जंदी इत्थें नार दाने दी चटनी बड़ी चाहिदी अम्बे ता चार ते नारदाने दी चटनी नारदाना मिगी नी लगदा कि बाह्र बी जादा बनदी होऐ पर साढ़ै इत्थें बड़ी बनदी नािदाने दी चटनी कोई आऐ दा होऐ ते पकोड़े बड़े बनदे पकोड़े चटनी कन्नै चा कन्नै ते मेरा अगर आक्खो ते में ते जादा राजमाहं ते चोल गै बनानी की गी साढै़ इत्थें डोगरें बड़े पसंद न राजमाहं चौल खासकर बच्चें बच्चेईं बी ते बुड्डें बी सारें गै बड़े पसंद न बच्चे बच्चे ते जिंद कड़दे न राजमा होर राजमाह् ते राजमाह् कियां बनांदे न राजमाह् ते किश जादा है नि ऐ जां ता तुस उनेईं साफ करियै पानी कन्नै शैल धोई बी सकदे नेईं न तुस राती तुसैं स्हेड़ियै रक्खने तां ओह्वी रक्खी सकदे ते केह् करना पैह्लें राजमाहें तुसैं बोआलने कोई पंज सत सीटियां पंज सत सीटियां उसी आह्ननियां ते बोआलने ओह् ते ओह्दा तड़का बनाने केह् करना के बस तेल चाढ़ना ओह्दा जेसै तोड़ी धुंआं नि निकलै उसी गर्म करना ओह्दे च पाना जीरा ते फ्ही ओह्दे च पाना शुरे दा गण्डा गण्डा पाना ते उसी हलाना